हेल' अ आं नों माबा मिट इट मिट एन्ड इट निफ्राय बार्गार डाबल चिकेन बार्गार बिहरदोंमोन अ आंनि न'आ माने सिदा फैबाय था सिदा फैनानै मिट एन्ड इट निफ्राय सिदा फैबाय थानानै अभार ब्रिड्ज पार जानानै सिदा फैबाय थाल' सिदा फैबाय थानानै ट्रेन्सपर्ट मोनोना ट्रेन्सपर्टआव मोननै लामा दं मोनसे नाराबारि हाबलाङो ओमफाय मोनसे ओरै सिदा फैयो बे सिदाजों फैनांगौ आरो नाराबारियाथ' ओरै थांबाय ओमफाय सिदा फैनानै दिं दिंग्रायनानै फैनानै सिदा ओमफाय मोनसे मन्दिर नुगोन नोङो बियो ब्रह्म मन्दिर ओमफाय ब्रह्म मन्दिरनि सिदा मोनसे दं खोलाहा मोनसे दं खोलाहाल' फैदो खोलाहानि लास्ट न'आनो जोंनि न' औ दे ओमफाय जुदि औ औ दे मिन्थियाब्लाथाय आंनो खनसे कल खालामफिनब्लानो जाबाय औ दे